अॼु असांजे भारत देश में घणई माण्हुनि खे पंहिंजी ज़मीनूं आहिनि जिनि ते माण्हू पोख करे भाॼियुनि भुतियुन जी अनाजनि जी फलनि जी पोख करे ऐं पंहिंजो पंहिंजी कमाई उहा ई रखनि था भले पाण कमु नथा कनि माण्हू पर कुड़िमी रखी वेचारनि कुड़िमियुनि जी बि आवक थी वञे उन्हनि खे बि आवक धंधो मिली वञे ऐं पंहिंजी बि आवक चालू रहे अहिड़े हिसाब सां तमामु सुठो आहे जिनि खे पंहिंजी ज़मीन आहे या पंहिंजी ज़मीन भाड़े ते वठी करे कंहिं जी त इहो कमु करे सघिजे थो असां बि अहिड़ीअ तरह ई पंहिंजी ज़मीन त असांखे आहे पहिरीं की उन ते ई पोख करे भाॼियुनि जी जीअं सीजन अनुसारु जहिड़ो जहिड़ो मौसम अचे जहिड़ी जहिड़ी ॠतु अचे त उन अनुसारु भाॼियुनि जी पोख करे किसान आहिनि उन्हनि खे असां तमामु सुठियूं सहुलियतूं ॾींदा आहियूं उन्हनि खे सुठी पघारुं ॾींदा आहियूं उन्हनि खे रहणु ॾींदा आहियूं त हू बि ख़ुशि थी करे असांखे सुठी पोख करे चङो प्रॉडक्ट थी करे निकिरंदो आहे जेको पोइ बज़ार में सेल थींदो आहे ऐं चङो मुनाफ़ो असांखे थींदो आहे त उन जे लाहे असांजे कुड़िमियुनि खे जीअं त अॼु कल्ह मशीनुनि सां ई सभु कुझु कमु कारु थिए थो त नयूं नयूं मशीनूं जीअं निकितियूं आहिनि उहे खेतनि में वठी ॾियणु ऐं म इन खे सभु डिजीटल अॼु कल्ह जीअं सभु डिजीटल ईअं न लिख पढ़ थी थिए अॻे वांगुरु भई केतिरो पैदाइश थी केतिरो मालु निकितो केतिरो असांखे मुनाफ़ो थियो अॼु कल्ह सभु ऑनलाइन ॿार पढ़ियलु लिखियलु सभु आहिनि अॼु कल्ह कुड़िमियुनि जा ॿार बि पढ़नि था त उन पढ़ियलु लिखियलु माण्हुनि खे रखी करे असां पंहिंजो हिसाब किताब रखी जेको बि आहे सभिनी खे ॾई पोइ असां बि पंहिंजो नफ़ो रखी सघूं था पंहिंजो फ़ाइदो असांखे मिली सघे थो अहिड़ी तरह खेती ॿाड़ी मां बि असांखे घरु वेठे ई फ़ाइदो थींदो आहे ॿियनि खे बि पंहिंजी आमदनी मिलंदी आहे कुड़िमियुनि खे घणी ॿिया बि असां माण्हू रखिया आहिनि उन्हनि जी बि आवक चालू उन में बि छा आहे की असां इहो केमीकल न विझंदा आहियूं देसी शयूं पोखींदा आहियूं त उन सां तमामु सुठी पोख थींदी आहे ऐं तमामु सुठो मुनाफ़ो बि थींदो आहे देसी शइ थी शरीर लाइ सुठी त हीअ तमामु सुठी ॻाल्हि आहे